تلنگانہ میں زرعی پیداوار کے لیے بڑے بازار یا تجارتی راستے بہت سارے ہیں جو گھریلو بین الاقوامی تھوک خوردہ اور جس میں ایگریکلچر مشنری مینوفیکچرر اور اور جو سو فشریز فیسیلیٹیز گوداماں مارکیٹ یاٹ اور ویمل فلور ملس ملس یہ تمام چیزیں زرعی پیداوار کے تھوک بازار اور چھوٹے بڑے بازار مارکیٹس وغیرہ پائے جاتے ہیں